युट्युब आइकाल्हिके टाइममे कोई भी चीज जेना अहाँकेँ नहि आबैया कोई भी रेसिपी भए गेल या भी कही किछु भी सीखना यऽ या कोई भी चीजकेँ बारेमे पढ़ाइए लिखाईके बारेमे तऽ अहाँ फटाक से एगो एप्प्स होइया मोबाइलमे यूटयूब ओकरा पर जाउ और वहाँ पर अहाँके जे भी सीखनाइ यऽ चाहे ओ रेसिपी हो या कोई भी पढ़ाई लिखाईके बारेमे अहाँ ओकरा पर सर्च करु जेनाकि हम रेसीपीएके बारे सर्च करै छियै कि मछली उछली केना बनै छै ओहिमे अहाँके पुरा बढ़िऑं से समझा देत और युट्युब होइ सँ ई भेलै कि जेकरा नहि आबै छै कोई भी चीज ओ भी बहुत आसानी सॅं सब किछु कर लैया युट्युब हमरा आरके थोड़ा सा कोई भी थोड़ा सा कोई भी काम के आसान कर देलक यऽ युट्युब होइसँ थोड़ा सुविधा भी मिलल हमरा किछु सीखनाइ यऽ तऽ सिख लै छियै युट्युबके आइकाल्हिके टाइम मे तऽ किछु जादा ही सुविधा भए गेल यऽ समझमे नहि आ रहा क्या बोले